हमारे क्षेत्र बेगूसराय में लोग लगभग जब भी घूमने यहाँ पर आते हैं तो या हम लोग भी यहाँ पर जब भी घूमने का दिन आता है जैसे कि एक जनवरी में बहुत सारे लोग घूमने के लिए निकलते हैं तो अगर आप एक जनवरी को जाते हैं नौलखा मंदिर या या कहीं पर भी तो इन जगहों पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है तो इसीलिए मैं कहूँगा अगर आप भी बेगूसराय में अपने शहर में घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले नौलखा मंदिर में जाइए उसके बाद फिर यहाँ से आप इधर निकल जमंगला गेट जाइए जमंगला गेट से एशिया का सबसे बड़ा झील जो कि हमारे बेगूसराय में स्थित है कावड झील वहाँ पर जाइए मीठे पानी का स्वाद वहाँ पर आएगा आप एक बार वहाँ का पानी थोड़ा सा चख के देखिए आपको इतना अच्छा वहाँ का पानी लगेगा और घूमने में भी बहुत ही वहाँ पर मजा आएगा दोनों साइड चारों साइड पानी भरे हुए हैं दोनों साइड पेड़ लगे रहते हैं आपको वहाँ पर घूमने में बहुत मजा आएगा उसके बाद अभी देखिए हमारे यहाँ एक टाउनशिप रिफाइनरी का है टाउनशिप जो जिसमें आप जाते हैं यह बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है बी एम पी भी है टाउनशिप भी है यह बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है यहाँ पर आप घूमने जाइएगा तो मुझे लगता है अगर आप पूरा घूमिएगा तो आपको एक दिन कम पड़ जाएगा उसके बाद थोड़ा उधर बढ़ जाइएगा तो कई सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जहाँ आप जाकर घूम सकते हैं उन कॉलेजों को देख सकते हैं और फिर अभी देखिए हाल फिलहाल में हमारे बेगूसराय में सिमरिया पुल जो कि हमारा बेगूसराय का बॉर्डर हो जाता है वहाँ पे सिमरिया का को अभी इतना विकसित कर दिया गया है सिमरिया धाम बना दिया गया है उसको देखने का एक अलग मजा मिलता है एक अलग आनंद आता है ख़ैर वहाँ तो अभी काम शुरू ही हो रहा है काम को किया ही जा रहा है और उसी के ऊपर में एक सिक्स लेन ओवर ब्रिज बन गया है जो कि बेगूसराय को और भी खूबसूरत बना देती है अभी जितने भी यहाँ पर नए लोग आ रहे हैं वो लोग हर कोई वहाँ पर घूमने जा रहे हैं तो आप भी अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर एक बार घूमने जाइए